मां चाहींदुसि की हा डांस में मां इलाही प्रतियोगिता में भाॻु वरितो आहे ऐं जे त आऊं पंहिंजे कॉलेज़ि समय में डांस सेखारींदुमि हुअमि हुअसि डांस जो हिकु सुठो एक्सपीरिएंस ॿुधायां त डांस में मूं असांजी कॉलेज जी यूनीवर्सिटी में मूं एक्चुअल में महाराष्ट्रा जी लावड़ीअ ते लेजिअम सां डांस कयलु हो जेको उहो डांस बग़ैर म्यूजिक ऐं बग़ैर गाने जे परफ़ॉम कयो वेंदो आहे उहे डांस में न त टेप न त म्यूजिक हूंदा आहिनि उहे लेजिअम जे थ्रू ई सॼो डांस कयो वेंदो आहे ऐं हू डांस जो टाइम मिनिमम अठ मिंट जो हूंदो आहे ने उनखां वधीक बि करे सघूं पर हुनखां घटि न ऐं उअ डांस मुंहिंजे लाइ इन करे यादगारु आहे छो की हुअ संस्कृति सां जुड़ियल आहे ऐं अठ मिंट जनरली इलाही वॾो टाइम पीरियड आहे उन टाइम पीरियड में असां सॼे स्कूल असां सॼे सॉरी कॉलेजनि जे ग्रूपनि में हा असां हं टोटल तेरहां ॼणा हुआसीं उन तेरहां ॼणनि जे ग्रूप में असां ही अठ मिंट जो डांस हो जो की असांखे टोटल साढा नव मिंट सूधी असां डांस कयो हो ऐं उन डांस में असांखे फ़ोर्थ रेंक बि आयो हो ऐं उनमें उन डांस में हिकु त हुअ सुठी ॻाल्हि हुई की हुन गीत में टोटल नव दुर्गनि जो म नव दुर्गनि जो उल्लेख कयो आहे ऐं उहो डांस पर्फ़ोम कयो हो ऐं उहा डांस मुंहिंजी यादगारु रही वई आहे अॼु बि मूंखे जॾहिं आऊं यादि कंदो आहियां त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे